ہمارے ایک دن کے خوراک میں چاول روٹی سبزی اور کچھ پھل شامل ہے متوازن غذا ہمارے صحت کے لئے بہت ہی بہتر ہے اور متوازن غذا میں ہمیں ہر طرح کی چیزیں لینی چاہئے مثلا سبزی بھی کھانی چاہئے گوشت بھی کھانا چاہئے اسی طریقے سے جو موسمی پھل ہیں اس کا بھی استعمال کرنا چاہئے سبزیاں چاول اور دیگر اناج جو ہم چاہتے ہیں وہ اچھے اور معیاری قسم کے ملتے ہیں